मुंहिंजो पसींदा पसंदीदा शब्द सिंधी कुर्फ़ु आहे असां सभु घर में सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं छो जो मुंहिंजी अमड़ ऐं मुंहिंजी ॾाॾी मुंहिंजा दादा इहे सभु सिंध पाकिस्तान जा आहिनि मूंखे पंहिंजे सिंधी थियण ते तमामु अभिमानु आहे मुंहिंजी भाषा बि सिंधी आहे मां पंहिंजे घर में मुंहिंजे पुट खे मुंहिंजे घोट खे सिंधी ॻाल्हाइण लाइ चवंदी आहियां छो जो असां सिंधी माण्हू आहियूं ऐं असांखे पंहिंजे सिंधीअ खे अॻियां वधाइणो आहे ऐं असां घर में सभु सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं असांजे पाड़े में असांजी पाड़ेवारा असांजी दादी जिनि जेके आहिनि उहे बि सिंधी ॻालाइनि ते ही चवंदा आहिनि असांखे सिंधी तमामु घणी वणंदी आहे छो जो उहा असांजी मिठी ॿोली आहे